प्रथां जेह्कियां एह् चलदियां रौंह्दियां हून मक्कां कटोइयां तां हून कनक लानी जि'यां मक्कैं कन्नै कन्नै धान धान कटोइये असैं फंडी फुंड्डी ऐ पेटुऐ च पाउड़े न हून इसलै कनक राह्ने त्यारी ऐ कनकै च हून होर दस पंदरां दिन दे अन्दर अन्दर एह्दा बत्तर असैं बीऽ लाई लैना जेह्की इयै लब्भादा हुन बाकी मूलियां गुंगलु साग सब्जी एह्दै कन्नै कन्नै इसलै सरेआं चलादी ऐ सरेआं इसलै फुव्वी दी ऐ बीऽ पेई दा ऐ ओह् साढ़ा इक ओ ऐ

कनक ऐ जेह्की असैं इक म्हीना ओह् राह्ंदे रौह्ना ऐ लास्ट दसम्बर तक्कर रढ़नी ऐ एह् ऐ बाकी साग सब्जी इसलै ला ने अस इसदै हे बाद बिच्च प्याज लाना कड़मे परूली इसलै लाउड़ी ऐ ओह् बी चला दी ऐ बिच्च बिच्च इक साढ़ै होर इक जेह्की नमीं प्रथा दी इक ओह् ऐ इक मशरूम ऐ ओह् बी असैं ला दी ऐ हून असैं सब्जियां ओह्दिया बी खाना शुरू करुड़ियां न ते जिन्नियां बी हैन एह् चीजां जेह्कियां साढ़ियां इसलै चलादियां न जेह्का साढ़ा इसलै जि'यां हून साग सब्जी परूलियां चलादियां और ते बाकी कनके त्यारी ला दी असैं धानाआह्ली जमीन बाऊड़ी ऐ बस हुन कनक राह्ने बची ऐ